आं बिफां लाइफां गायनो जोबोद नोजां मोनो बिफां लाइफाङाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन दङ जेनै मैगं थाइगंबो बा बिदिनो बिबार बायदिसिना बिनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइनि जि बिफां लाइफां बिफां लाइफाङानो बुहुमनि गोजोन्थिखौ लाखियो होननानै आं थारैनो फोथायो आरो बे बायदिनो सानो बिफां लाइफां गायनायाव आंनि न'वाव गोबाथार बारि बागान गैयाब्लाबो बेवहाय एसे मैगं थाइगं गायनाय जायो बोस बोस बोथोरनि मैगं थाइगंखौ गाइयो आरो बे बोथोरनि आबादफोरखौ जोथोन लानांगौ मैगं थाइगङाव गोबां रोखोमनि दिनै गाबोन बायनानै जानो हालिया बे मैगं थाइगंफ्राव गोबां रोखोमनि बायदिसिना रासाइनारि हासार बाहायनानै गोबां आबाद दिहुननो थाखाय जोङो बेफार फालांगि खालामग्रा मानसिया दिनै मानसिनि सुबुंनि गेजेराव बिस मोनसे ओह मानि गोसार होदों बेखौ नायनानै जों गाव गावनो गावनि बारियाव जि जानो थाखाय मैगं थाइगं नांगौ जायो बिनि गोनांथिखौ जों सुफुंनो हायो बिखौ सुफुंनो थाखाय जोङो गावनि बारियावनो बा ओह गार्डेन आजिखालि दिनै गाबोन किदसोन गार्डेन ओंखारबाय बे किदसोन गार्डेननि हेफाजाबैबो जोङो जोंनि जानो थाखाय जोंनि किदसोनाव जोंनि ओंखाम इसिङाव जि जाग्रा आदार बे आदाराव मानि मैगं थाइगंखौ जानायनि थाखाय जोहो गावनो दिहुननानै लानो हायो आरो आं बेखौनो थांखि लानानै आंनि नख'राव बायदिसिना बोथोरनि मेसेंनि दैलांनि जि जि मैगं थाइगं आरो नांगौ स्पाइसिफोर बेफोरखौ दिहुननानै लायो बावहाय दुनदिया जों मेसें बोथोराव दुनदिया मोनो कभि ओं कभि बायदिसिना आलु बेफोर मैगं थाइगं लाइ लाफा बेफोरखौ आं बारियावो खा मावो आर बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो मोजाङै प्रटेकशन खालामनो बेरा बायदिसिना होनानै हाजिरा खामलाफोरनि हेफाजाब लादेरनानैबो बेफोरखौ खालामो आरो रासाइनारि हासानिफ्राइ जों गोजानाव लाखिनो थाखाय मैगं थाइगंफोराव ओंम गोबोर हासार बाहायनाय जायो बेजों लोगोसे खानस्रि हासारफोर बेफोर हासारखौ बाहायनानैनो आं बारि बारिफ्राव मैगं थाइगंखौ जानायनि थाखाय दिहुन्नानै लायो बिनि अनगायैबो बिफां लाइफां जेरै बिबार नख'राव बिबार गैयाब्ला समायना जाया बे नख'रनि बिबार बायदिसिनाफोरखौ आं बिबार गायनानै माबायो ओह लाखियो आरो बेजोंनो आङो ईश्वोर सिबिनाय खामानियाव आंनि नख'राव जाहाथे बिबारनि आंखाल जाया बेखौ रैखा खालामनानै लाखियो बिनि अनगायैबो जों मिथिंगा फिथाइ सामथाइनि फिफां लाइफां फिफांफोरखौ जों आंनि न'वाव दङ बे फिफां लाइफांफोरखौ बोरै रैखा खालामनानै मोजां फिथाइ सामथाइ जों ओह न'वानो जाहाथे बेफोरखौ मोनजानो हायो बिनि थाखाय आं जोथोन खालामो आरो बेफोरखौ जोथोन खालामनायाव बेफोरखौ गायनाय बायदिसिनाव आंनि हासबेना जोबोद मोजां हेफाजाब खालामो आंनि हासबेनाबो अफिसाव हाबा मावोब्लाबो सम दिहुननानै जोङो जोंनि मैगं थाइगं बारि आरो बिफां लाइफांफोरखौ बोरैहाय जोथोन खालामनो हागोन बेखौ जोङो जेब्लाबो मानि मावो फुं बेलासि जों बेफोरनि एसे थागिदा लायो दा जेयानो दाजाथों जों सानो जों न'वाव जानायजों लोगोसे न'वाव बाहायनायजों लोगोसे जोङो बेफोरखौ जोंनि खाथि खाला थानाय गथ' ग'थाइ बेफोरनोबो जों हैयो आंनि नख'राव बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं दं कभि आलु आरो मोदोमफुल फिफांफोरा जि मानि अराय सिजोन जों न'वावनो जोंनि ओंख्रि जानो थाखाय बे मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो आरो बेफोरखौ आं गोबाव समनि थाखाय गोबां सान बिदि बाहेराव थांनांगौब्ला बेफोरखौ जोथोन लानो थाखाय ओह जोंनि साखाथियावनो थानाय गथ'फोरखौ जोथोन लानो होयो नायनो थाखाय होयो जाहाथे बेफोरखौ गुबुननि मि जुनादफ्रा खहा खालामनो हाया बेफोरखौ ओह जोथोन खालामनो थाखाय जोङो ओह हेफाजाबफोर हो लाफायो